हा उबर सर्विस स्पोट मां तव्हांजी कैब कल्ह राति हायर कई हुई मूंखे डिज़ायर मिली हुई एयरपोट ते हुनमें ड्राइवर मिलियो हुयो रमेश हुन मूंखे मुंहिंजे घर तक छॾियंई हुयईं हालाकी हुनजी लोकेशन मुंहिंजे घर जे ॿाहिरि ई ख़तम थी वई हुई पर हुन मूंखे गेट खां अंदर करे पोइ छॾी वियो हुयो त मां हुनखे बि कुझु पैसा एज़ ए टिप ॾियण पियो चाहियां हुयां पर हुन न वरिता तव्हांजा ड्राइवर बि ॾाढा सुठा आहिनि ऐं कसटमर स्पोट बि सुठो आहे तव्हांजी कंपनी बि कसटमर ओरियैंटिड आहे त तव्हां इन अहिड़ा ई ड्राइवर रखो ऐं गाॾी बि तव्हांजी ॾाढी सुठी हुई एसी बि जाम मस्तु पियो हले